पंज जूलाई ॿ हज़ार नव सोरहं जनवरी ॿ हज़ार सोरहं सत अक्टूबर ॿ हज़ार सत तेरहं डिसम्बर ॿ हज़ार एकवीह वीह नवम्बर ॿ हज़ार सोरह